मूंखे घणे नमूने आहे सिका जमा थियल आहिनि उन्हनि में कुझु सोनु जा आहिनि कुझु चांदीअ जा आहिनि कुझु टामे जा आहिनि ऐं हुननि सिकनि ते राजाउनि जा चित्र बि छपियल आहिनि इन चित्रनि मां असांजे देश जो इतिहासु जी ॼाण पवंदी आहे